مولانا سید ابو الحسن علی ندوی وزیراعلیٰ نتیش کمار بیرسٹر اسد الدین اویسی ڈاکٹر عبد الرازق صاحب ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب